हमारे अनुसार जो हमारी हिंदी भाषा है जो हमारे राज्य की सांस्कृतिक पहचान है उस में काफ़ी मुख्य भूमिका निभाती है क्योंकि हमारा जो राज्य है हमारा उसकी पहचान ही हमारी हिंदी भाषा है हिंदी भाषा के नाम से ही हमारे राज्य को जाना जाता है एक तरह से क्योंकि हिंदी भाषा हमारे राज्य की सब से मुख्य भाषा है पृथ प्रसिद्ध भाषा है और हमारे पूरे राज्य में सब से ज़्यादा अब बोले जाने वाली भाषा भी हिंदी भाषा ही है और हमारे पूरे राज्य में हमारी जो हिंदी भाषा है उसको सभी लोग अच्छे से जानते हैं अच्छे से समझते हैं अच्छे से बोल सकते हैं तो इस प्रकार से और जो सभी लोग है हिंदी भासा का ही प्रयोग सब से ज़्यादा करते हैं सभी काम में बोलने में सभी लिखने में तो सभी कार्य के लिए हमारे जो हमारा राज्य है उस में सब से ज़्यादा उपयोग में ली जाने वाली भाषा भी हिंदी भाषा है इस लिए हम बताना चाहेंगे कि हमारे राज्य की जो मुख्य भूमिका है उस में सब से बड़ा योगदान हमारा हिंदी भाषा का ही है